दक्षिणी दिल्लीअ जे ज़िले में जेकी बि असां सामाजिक यां सांस्कृतिक रीति रिवाजु मल्हाईंदा आहियूं उन मां सिंधियुनि जो जेको आहे उहो आहे चालीहो झूलेलाल जो चालीहो इहे असां पंहिंजे मंदरनि में चालीह ॾींहं मल्हाईंदा आहियूं हर घर में जोति ॿरंदी आहे ऐं हर ॾींहुं असां जोति कढंदा आहियूं जमुना ते वेंदा आहियूं ऐं ॾाढी धूम धाम सां कीर्तन कंदा आहियूं सत्संगु कंदा आहियूं हर घर में कीर्तन ऐं सत्संगु हलंदो आहे चालीह ॾींहं जंहिं में असां जेके बि मर्द छोकिरा हूंदा आहिनि उहे चालीह ॾींहं रबड़ जी चंपलु पाईंदा आहिनि ॾाढ़ी मुछूं रखंदा आहिनि शेव वग़ैरह ॾाढ़ी न लाराईंदा आहिनि ऐं पट ते सुम्हंदा आहिनि जेके बि असांजो रीति रिवाजु आहे चालीहे में असां सभु पूरा कंदा आहियूं ऐं मंदर में गीत प्रार्थनाऊं कंदा आहियूं प्रशाद वंडन्दा आहियूं ऐं ॾाढे धूम धाम से मल्हाईंदा आहियूं असां चालीहो जीअं असां ॾियारी मल्हाईंदा आहियूं तीअं ई असां सिंधी पंहिंजे झूलेलाल जो चालीहो मल्हाईंदा आहियूं